हेलो

आँय हँ हँ हमे नरसरी से बोलै छियै आर्या बीज भण्डार अपने जौन बीज खोजबै वही बीज मिल जेतै आम हो गेलै आमके गाछ होइ छै लीची होलै इसबके गाछ भी मिलै छै बीज जेना बाजरा हो गेलै मक्कइके बीज हो गेलै गेंहूॅंके हो गेलै हँ कोबीके बीज हो गेलै खीराके बीज हो गेलै आलु हो गेलै अपने जे बीज खोजबै सब यहाँ मिलै छै देखिए अपनाके खीराके बीच होइ छै अपनाके बहुत कुआलिटीके मिलते

देखिए हाइब्रिडमे यही होइ छै ने सुआद नहि होइ छै देशलामे सुआद रहै छै वही बात छै हाइब्रिड आ देशलामे अपने पते होतै कि हाइब्रिड आ देशलामे की अन्तर होइ छै सुआद जेकरामे लगतै वही ने अपना बीच लेबै देखिए अपना खाएके लिए लेबै तब देशला छै या अपने बेचैके लिए लेबै की देखिए ओकरा लिए लेबै तब हाइब्रिड ही ठीक रहतै ने बड़ा खेत करैके लेल हाइब्रिड ही ठीक रहतै बता देलिए अपनाके मूंगके छै जइसे आ बाजरा हो गेलै मक्कइके बीच हो गेलै गेंहूॅं हो गेलै धानके बिचरी हो गेलै पालक हो गेलै अभी देखियै अभी तऽ धानके सीजन छै धानके सीजनके लेल अभी बीच हो गेलै धानमे हाइब्रिड उब्रिड नहि आबै छै धानके जइसे हो गेलै नाम अपने बतैए अपने खेतमे कोन सा बीच लगाबै छी हर साल कोन सा बीच लगाए छी अपने धानके देखिए गरमा धान होइ छै ने ठीक एक होइ गेलै धान अपनाके गरमा हो गेलै धान अपने गरमा धान लगाबै छियै की नहि

लगाए छियै अपने सब से जादा खेतीमे कोन सा धान होइ छै अपनाके पता हेतै ने अपना लगाबै छियै तऽ अपना देखियै अपने जोन बीच खोजबै ने हमरा सब दोकानमे उपलब्ध छै तऽ एक बेर अपनाके हमर दोकान पर आबिके देखियै अपनेके जोन पसन्द पड़तै अपने ओ लै लेबै अयथिन आँ पूर्णियाँ भट्टा बजारमे अपने अइए ठीक हइ अपने अइए